हॅलो हय हय

हां हां हां हां कसलो केक जाय तुमकां हय रॅड वेलवेट आसा आतां डिपेंड आत तु कितलो जाय म्हळ्ळ्या तुमी धा किलोचो केक सो एक किलो केक काल आमी फायव हंड्रेड धरता वन के जी केक हय हय डिसकावण्ट बीन आतां तुमकां फक्त केक जाय काय आनी किदें अशें स्विट्स हय हय हय हय तांबी बीन करता दोस करता सोप केक्सूय आसा तुमकां कांय जाल्यार नेवरी बीन तेणी जाय आं तेजो फ्लेवर कितें तेका आमकां आसा वनिला आसा चॉकलेट आसा जाय जाल्यार रेड वेलवेट करूं शकता पायनॅप्पलूय आसा चड तुमकां प्रिफर करून घेता जाल्यार चॉकलेट करपाक शकता कित्याक तो मातसो चड असो बरो आसा हय जर आत सपोज जर आयसींग आयसींग तुमकां एकींग येतली जर चॉकलेट आनी चॉकलेटू जाल्यार चॉकलेटाच्यो आमी फ्रॉस्टींग घालपाक शकता तेजे चल आमकां ये बी मेळटा की हे कप केक्स तुमचो भितर चॉकलेट फिल्ड लावां कप केक्स बी आसता आ तुमकां किदें हय तेंच तुमकां अशें कितलें जाय तीन नाल्यार चार न्हू हां सो आ सो तूं म्हाका तो वॉट्सॅप कर न्हू किदें आ तुमचे तुमकां कस्टमायज तुमी करपाक शकता हां बरें बरें हय सो आमी चड ट्राय करता चार चार अशें करपा डिजायन चारूच कत्ली चड करून हां

आ ओके बरें

बिबींग तुमी कितली जाय आशिल्ली म्हणल्यार अशें आ बरें बरें आ बरें बरें बरें मेळटलें बील एक यली फोर ठावजन अशें फोर फाय थावजंड जाता फायव थाउजंड टोटल डिस्कावंट करून तुमकां एट हंड्रेड करूं शकता एडवान्स म्हाका तूं एक वान ठावजण जाय केन्ना जाय आयकां बरें बरें तुमी पिकअप करता न्हू हां बरें ओके बरें